بھارت میں بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں جیسے لال جیسے آگرہ کا تاج محل لال قلعہ جامع مسجد انڈیا گیٹ بہت اچھی اچھی جگہ ہیں قطب بہت اچھی اچھی جگہ ہم سب بہت اچھے اچھے گھوم کے آئے ہیں جیسے انڈیا گیٹ بھی بہت اچھا جگہ ہے وہاں پہ بھی لال کلعہ بھی بہت اچھا جگہ ہے ہم سب گھوم کے آئے لال قلعہ جامع مسجد بہت اچھی اچھی جگہ ہے وہاں سے جیسے پٹنہ میں بھی بہت اچھا اچھا پارک ہے بہت اچھا اچھا چڑیاں گھر ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی بھارت میں بھی بہت اچھی اچھی عمارتیں ہیں بہت اچھی جگہ ہے ملی دلی میں بھی بہت اچھا ہے وہاں آگرہ میں بھی بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں بہت اچھی جگہ ہے ہم جب گھوم کے آئے ہیں بہت اچھا لگا بہت اچھی جگہ ہیں بہت دلچسپ جگہ ہے بہت اچھا لگتا ہیں جیسے لال قلعہ جامع مسجد بہت اچھی عمارتیں ہیں مندر دلی میں جو کالیکا مندر ہے وہ بھی بہت اچھی ہے لکھنؤ میں گھنٹہ گھر بہت اچھا جگہ ہے گھومنے کا بہت اچھی جگہ ہیں